جیسے ہم سب کو پتہ ہے گانے میں سُر لگا کے ہی وہ گانا بہتر بنتا ہے اور وہ گانا کی ہر ایک چیز اُس کے سُر میں اور اُس کے تال میں ہوتی ہے اور جہاں پہ ہمیں اپنی آواز کو تھام کر اُسے اور اور دھیمی آواز میں بولنا وہاں پہ ہم ایسے کر کے کہتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں سانس روک کے کہنا ہے ہم وہاں سانس روکتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ کہنا ہوتا بہت ہائر نوٹس پہنچنا پڑتا ہے گانے کے کچھ ایسے لفظ میں تو ہم وہاں پہ وہ بھی کرتے ہیں اِس گانے کے لیے جو ہم بہترین گانے کا جو پریکٹس ہوتا ہے وہ ہمارا بیسیکلی ہر روز کم سے کم دو سے چار گھنٹہ ہوتا ہے تبھی وہ گلہ تھوڑا صاف کُھلتا ہے اور گلہ میں تھوڑے سے ہمارے جتنی بھی نئی نئی بات نئی نئی جتنی بھی ہمارے وائسیز ہے وہ نکلتے ہے کبھی کبھار بہت لو پچ کرنا پڑتا کبھی کبھار بہت ہائی پچ کرنا پڑتا کبھی کبھار ہائی ٹون کرنا پڑتا اور کبھی کبھار بہت نارمل سُر میں گانا پڑتا ہے تو وہ الگ الگ ٹون میں الگ الگ گانے کے سُر میں گانے سے وہ ہمارے روز کے کم سے کم دو سے چار گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں